हॅलो हय हांव न्हय आतांच गोवान लैन्ड जाल्लो कळ्ळें आनी हांव म्हज्या फॅमली बरोबर आयला आनी म्हाका एक बरोसो रेस्ट्रॉन्ट जाय आशिल्लो एक फुडल्या दोन तीन दिसां खातीर ताच्या त्रु हांव गोवाचें यु नो गोवाचें आमचें जे क्वुजीन आसा तें एक्स्प्लोर करपाक मेळटलें आसलें म्हाका आमचें विशिश्ट खाण कितें आसा तें म्हाका जाय आशिल्लें तुमी म्हाका सजेस्ट करपाक शकता खंयचें बरें रेस्ट्रॉन्ट आसा तें

हां हां हां आनी अशें अशें खंयचें आनी अशें विशिश्ट प्रकार आसा जें म्हाका खावपाक मेळटलें कसलें तरी डिफरन्ट टाइपसाचें नुस्तें मेळटलें म्हाका खावपाक हां बरें आसा बरें आसा बरें आसा बरें आसा तर आनी हें आनी हें फिश सोडून आनी कितें गोवान मेळटा बरें बरें आसा बरें आसा बरें आसा बेश्ट हां हें तुमचें सजेशन म्हाका आवडलें खरेंच म्हाका फकत आनी एक जाय आशिल्लें तें आनी एक कितें हे मेळटा पळय गोवान तें सोल कडी म्हूण ती खंय मेळटली म्हाका हां ओके हां म्हाका इतलीच इन्फोर्मेशन जाय आशिल्ली कळ्ळें सो थँक्यू तुमी म्हाका हॅल्प केल्या बद्दल थँक्यू सो मच